गीत सुनैमे तऽ बड्ड नीक लोक लगैया ओहो प्राचीन गीत सब पहिलका गीत जेना मुकेशकेँ मोहम्मद रफ़ीकेँ किशोर कुमारकेँ लता मंगेशकरकेँ आशा भोसलेकेँ सुमन कल्याणपुरीकेँ हिनकर सबकेँ गीत सुनै छलहुँ एखनो सुनै छी तऽ आब तऽ नव नव गायक गायिका सब आबि गेलीहॅं तऽ हुनकर गीत सब कऽ बेसी प्रचलन भऽ गेलहॅं तैयो पुरनका गायक गायिका सब जे छलैया हिनकर सबकेँ गीत हमरा सबकेँ मधुर लगै छलए आओर क्षेत्रीयमे सेहो बहुत गायक सब भऽ गेलाहे मैथिलीमे छथि गायक जेना महादेव ठाकुर छथि तकर बाद से आहाँकेँ ममता ठाकुर छथि नवमे बालिकामे से मैथिली ठाकुर छथि से एखनि नव प्रचलित मे बहुत गीत गबै छथि शास्त्रीय संगीत सेहो गबै छथि आ दोसर गीत सब सेहो गबै छथि ओकर बाद से आओर मैथिलीमे छथि जे महादेव ठाकुर छथि ओकर बादसँ से आहाँकेँ से कुञ्ज बिहारी मिश्र छथि आओर छथि आहाँकेँ सुरेश पंकज छथि ई सब मैथिलीमे बढ़िया गीत गबै जाइत छथि